बामलु बिदैयालाय संब्लानो जायो बामलु बोरदोन जाहा बोरदोन होनो बामलु जोगोनारखौ बे बामलु बोरदोनखौ देबाय मस्ला मस्लि मा होनो गोसो बेखौ होबाय माबा औवा बे औवा आसान ओंखारा होमब्ला बेखौ होबाय एनिफ्राय थालिर बे बै बायदि थालिर माबाया बेखौ हाबाय रुदो संख्रि बानलु होनानै बेदरजों रुदो दाउआ गोदाबाय ओमफ्राय बे बस्थुखौ रुबाय एखखे दै बुरजा होना रुनानै इसिनिल' खालायनांगौ होमब्लासो रस जायो नङाब्ला नों बामलु बिदै लोंनाय बायदि मोना बिदिसो संखा नांगौ बिराद खस्थ'थार माबा संनायाबो जानला मोनला संनाया थावखाया रुहाब थारनांगौ नोगोद रुदो दाउजों माबाजों दैजों होनानै खोबहाबना रुखाथारदो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सौखा बरि होबाय माबा होबाय बामलु फिसा देना होबाय संख्रि बामलु नांनाय संथारखानांगौ होमब्लासो बेयाव ज्रोम ज्रोम ज्रोम मोनलायब्लासो होमब्लासो स्रां मोनो बिदिनो संनांगौ ओरैनो जाबजाब जुब जुब संनायाथ' थिंथिं थां थां दसेनो संखायो संनोथाय संनो इसे गोब्बाव संखानांगौ बेखौबो जानला मोनला संनाया जाया बेराद खस्थ'थार ओंखाम संनांगौब्ला गोदोना थिग थिग संखायोहाय जानला मोनला सङा जासिगोनहाय आबै बाथारबाय आं